ہاں ہلو جی ہاں اچھا ٹماٹر ایک سو بیس روپئے ہے اور گاجر آپ کو ڈیڑھ سو روپئے کلو مل جائے گا اور گوبھی آپ کو چوںکہ سمئے نہیں چل رہا ہے بنا سمئے کے بک رہا ہے ہمارے یہاں چوںکہ ہر طرح کے دستیاب ہیں تو آپ کو گوبھی فی الحال اس وقت جو ہے دو سو روپئے کلو چلے گا اور کیا چیز مانگی آپ نے ہاں آلو سر آپ کو بیس روپئے کلو مل جائے گا کتنا کتنا سامان چاہیے آپ کو سر سر یہ دونوں سبزیوں کا چوںکہ ابھی سمئے نہیں چل رہا ہے اس وجہ سے ریٹ زیادہ چل رہا ہے جب ان دونوں سبزیوں کا جو سمئے آ جائے گا تو پھر اپنے اسی سستے داموں پر آ جائے گا سر یہ تو آپ نے بہت زیادہ ریٹ کم کر دیا ہے اتنا زیادہ ریٹ کم نہیں ہوتا ہے یہ تو بالکل آدھا آدھا ہو گیا ہے چلیے آپ کے لیے آپ کے لیے گاجر اور گوبھی دونوں چیزیں ہم آپ کے لیے دونوں کو ایک ایک سو بیس ایک سو بیس روپئے کے حساب سے دے سکتے ہیں ایک سو بیس تو سر ٹھیک ہے کیوںکہ بلا سمئے کی ساری چیزیں میرے پاس رہتی ہیں آپ کو معلوم ہی ہے یہ پورے مارکیٹ چھیتر میں سارے سامان جو ہے بڑے اچھے طریقے سے اور قاعدے کے موافق میرے پاس ہی ملتا ہے تو چوںکہ پھر جب ہم بنا موسم کے ساری چیزیں دے رہیں ہیں تو آپ کو تو کچھ ریٹ تو مہنگا لگے گا ہی کیوںکہ مجھ کو بھی مہنگے میں خریدنا پڑتا ہے کسانوں سے اچھا چلیے سر کتنا کہہ رہے ہیں آپ اچھا اچھا اچھا تو سر ہوں اچھا سر ٹھیک ہے تو آپ کو آنلائن سروس چاہیے پہنچا دیں آپ کے یا آپ آ کر لے رہے ہیں جی سروس اپنا لوکیشن بھیج دیجیے آپ آپ کو اس لوکیشن پہ آپ کو سارے سامان مل جائیں گے ٹھیک ہے سر آپ کو یہ ایک گھنٹے ڈلیوری ہو جائے گی اور آپ جو ہے سبزیوں کے جو بھی دام ہیں ابھی اس وقت آنلائن جب کر دیں گے تب آپ کو یہ ساری چیزیں بھیجی جائیں گی باقی ڈلیوری چارج پہنچنے کے بعد ٹھیک ہے سر ٹھیک